जय झूलेलाल मां डॉक्टर रानी भंभानी पई ॻाल्हायां हा तव्हां चओ अ पहिरीं त तव्हां मूंखे इन दवा जो थोरो डिटेल्स ॿुधायो की हीअ कहिड़े कम जूं आहिनि छा आहे ऐं कंपनी जी छा पॉलिसी आहे ऐं इन जी छा रिसर्च थी चुकी आहे त छा आहे सॼियूं डिजेल्स तव्हां मूंखे ईमेल कयो ऐं मां हो सॼियूं पढ़ा ऐं मां ॾिसा भाई इन्हनि जो आफ्टर इफैक्ट वग़ैरह छा आहे केतिरी रिसर्च थियल आहे त मां ज़रूर एडवाइज कंदसि पंहिंजे पैंशट्स खे अगरि मूंखे सही लॻी त त तव्हां पंहिंजे कंपनी जो नालो ॿुधायो अच्छा अच्छा ठीकु आहे अॼुकल्ह जीअं की फैलियल ई आहे जुखाम बुखार लिंगनि जो सूर त असां उअ ई एडवाइज त कयूं पिया पर तव्हां सॼो मूंखे डिटेल्स ईमेल कयो ऐं कुझु सैंपल्स ॾेई वञो त मां पहिरीं पढ़ी करे ॾिसंदसि ऐं पोइ सैंपल ट्राए थी कराया अगरि वाकई में सुठी आहे त मां ज़रूर एडवाइज कंदसि पंहिंजे पेशंट्स खे लिखी ॾिंदसि प्रिस्क्रिप्शन में ठीकु आहे न हा ठीकु आहे ठीक आहे तव्हां मोकिलियो ऐं मां ॾिसा उन्हनि जी छा रिसर्च आहे ऐं पोइ तव्हां कुझु सैंपल्स बि मोकिलियो हा ठीकु आहे तव्हां मोकिलियो त मां एडवाइज कंदसि पंहिंजे पेशंट्स खे ठीकु आहे जय झूलेलाल तव्हांखे ॿियो कुझु चवणो आहे हा चओ अच्छा त तव्हां मूंखे कमीशन अच्छा अच्छा त तव्हां परसेंटेज ॿुधाईंदा छा कमीशन आहे इन दवा ते अच्छा वीह परसेंट आहे सुठी ॻाल्हि आहे पर तॾहिं बि मां इन जी रिसर्च पढ़ंदसि पोइ ई मां एडवाइज कया पंहिंजे पेशंट्स खे ठीकु आहे न ऐं थी सघियो त मां तव्हांखे बि ॾह परसेंट ॾींदसि पर पहिरीं दवा जैनविन हुअण घुरिजे ऐं सुठी को बि इन जो साइड इफैक्ट न हुअण घुरिजे मुंहिंजे पेशंट्स ते ठीकु आहे हा ठीकु आहे जय झूलेलाल तव्हांखे ॿियों त कुझु कोन्हे न चवणो ठीकु आहे धन्यवादु थैंक्यू जय झूलेलाल